السلام علیکم جی دسترخوان ہوٹل سے بات کر رہے ہیں جی مجھے آرڈر کروانا تھا

ایک دو پلیٹ تندوری اور دو پلیٹ چکن بریانی اور دوپ چار میٹھے قربانی کا میٹھا کر دیجیے اور آپ سے ایک درخواست کی ٹھیک ہے بریانی میں مسالہ کم اور اسپائیسی تھوڑا کم چاہیے اور میٹھا شوگر فری ہے نا اپنے پاس جی ہاں شوگر فری میٹھا کر دیجیے نمک تھوڑا کم چاہیے خاص کر ذرا مسالے کا اور مرچی کا خیال رکھیے ٹھیک ہے کتنی دیر میں آرڈر پہنچ جائےگا

ٹھیک ہے